सुइगि दाखालि साननै सानथामसो सिगाङाव आङो गोबां मुवाफोरखौहाय कार्टआव सोनानै दोन्दोंमोन नाथाय आङो बेफोरखौ अरदार खालामनो गोसो गैला बेनिखायनो आं बेफोरखौ गासैखौबो कार्टनिफ्राय बोखारजोबनोसै